अज्जकल्लै दे जागत हर बैल्ले फोने उप्पर चमके दे होंदे उ'नेंगी खेढने दा मौका नी थ्होंदा तुस आखो खेढदे गै नी इ'यां अस आक्खने जिसलै अस निक्के होंदे हे तां अस लुत्ता संदोलिया गीह्टे एह् सब खेलदे होंदे हे होर जेह्के अज्जकल दे जागत ओह् फ़ोन गै नी छुड़दे उं'दे शा फ़ोन गै नी छुड़कदा ओह् फ़ोन च गै पलचे दे हुंदे होर ओह् फ़ोन नी चलान फ़ोन च गै गेमां खेढदे फ़ोन च नेईं खेढदे तां ओह् खेलदे जियां बैट बाल होई गेआ लिडो होई एह् सब गेमां गै खेलदे